मुझे यदि किसी और देश की यात्रा करने का अगर मौका मिलता है तो मैं अमेरिका की यात्रा करना चाहूँगी बेसिकली रीज़न ऐसा है कि मुझे देखना है कि जो अमेरिका में शिक्षा का मॉडयूल कैसा है जो प्राथमिक लेवल से मिडिल मिडिल से लेकर हाईस्कूल हायर सेकन्डरी और उसके बाद जो कॉलेज की पढ़ाई है वो क्या कैसे करते हैं दूसरा जितना मैंने सुना है कि अमेरिका में वर्कशॉप्स लगती हैं जिसमें जिस जिन बच्चों को जैसी रुची है जिन विषयों में रूची है उनके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जिससे वो अपने रुची के अनुरूप काम कर सकते और हाईस्कूल से लेकर जो स्टार्टअप करना चाहते हैं स्टार्टअप को वहां महत्व दिया जाता है तो स्टार्टअप के लिये जो चीज़ें अवेलेबल कराई जातीं हैं वो मुझे देखना है दूसरा अमेरिका में बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम हैं जिन म्यूज़ियम में साइंस साइंस एन्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और वहाँ पर जो वहाँ के जो शिक्षक हैं या टीचर्स हैं या जो लैब में जो काम करने वाले हैं वो प्रोपर उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते रहते हैं तो ये मैंने देखा है या मैंने न्यूज़ में देखा है तो मुझे पर्सनली वहाँ विजिट करके वो सारी चीज़ें देखनी हैं तो मुझे मौका मिले तो शायद मैं अमेरिका अमेरिका के जो रूल्स है और ट्रैफिक रूल्स है वहाँ की जो सफ़ाई है और रोड्स हैं जो टैक देश विकसित कैसे हुआ उन सबके बारे में पता करना है